जय झूलेलाल उत्तर प्रदेश जी दयालबाग एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कला महोत्सव त प्रदर्शन थींदो आहे जंहिं में असांजी लखनऊ जी चिकनकारी ॾाढी प्र प्रमुख आहे उहो हुनजो प्रदर्शन थींदो आहे कलाकार जो पंहिंजा पंहिंजा अलॻि अलॻि शहरनि मुंहुं खणी करे ईंदा आहिनि हुते वेही लॻाईंदा आहिनि स्टॉल जंहिं में ॾाढो कुझु सिखयल ॾिसणु मिलंदो आहे त ॾाढो ॾिसण लाइ असांखे मिलंदो आहे त उन्हनि जी कला प्रदर्शन में असांजो मनु मोहिजी वेंदो आहे उहा कला असांजे उत्तर प्रदेश जी चिकनकारी ॾाढी फ़ेमस कला आहे धन्यवादु जय झूलेलाल